जें ऑनलायन बी आतां अपोयंमँट काडचें पडटा पळय तें खूब लोकांक त्रास जाता कित्याक चडश्यां लोकांक ऑनलायन अपोयंमँट बी कशे घेता तें कळना आनी मागीर सेंकडली म्हणटा तें थोडे जाण लोक जे गांवांनी रावतात तांकां रेंज प्रोबलम आसता सो जे मेन्युअली करताले पळय ते एक टायम तांच्यानी चालूय दवरपाक जाय ऑनलायन सपोज करता न्हय जाल्यार मागीर ते त्रास जाता एकएकेदां मागीर एकएकेदां सबमीट सपोज केलें फॉर्म आनी सबमीट जावना जाल्यार ते त्रास मागीर पेमँट एक एकेदां आसता जे शंबर रूपया आमचें चार्ज करता जी एम सीन गेल्या नंतर पूण मागीर एक एकदां थंय तूं मेन्युली फॉर्म भरल्ले जाल्यार सेकँड थींग म्हणटा तेंं थंय लायनिंग रावचें पडटा तुका सपोज एक एक्सरे काडपाक जाय किंवा सि टी स्कॅन करपाक जाय एक एकदां तांचे खूब टायम घेतां तुका एक दोन म्हयन्यानी बी अपोयमँट मेळटा जे की आतां लोकांक सपोज कितें सिरीयस प्रोबलम आसा जाल्यार ते कांय कळना ब्लड रिपोर्ट येवपाचो आसा तो एक एकदां पांच दीस घेता एक एक्दां चुकीचे सुद्दां दितात कित्याक गडबडीन तांका खबर आसना कोणाचो रिपोर्ट कोणाक पावलो कितें पळय तो आनी चड लक्ष्य दिनात थोडें डॉक्टर आप आपल्याक जाय जाय तांकात पयतात तें चड सिरीयस मेटर आसत जाल्यार कशें कळटले त्या करता एक एकदां चड सिरीयस मेटर आसल्यार तांंकां म्हयने वतात प्रायवेट जे हॉस्पिटल आसा थंय एक एकेदां कळटा पण गर्वमेंटांन कळनां कित्याक गव्हरमँटान तुजे एक एकेदां परत परत तेंच तेंच चॅक करता तरी काय मेळनात तरी तांकां म्हणजे हिंट कांयच आसना कितें जाला बाबा पेंशटांक काय ना तें व्हडलेंशें स्ट्रेस घेवपाकूय वचनात म्हणटा ते डॉक्टर म्हणू तांच्यानी मातशें बऱ्या भाशेन एक पेशंटाक ट्रिट करपाक जाय की बाबा कोणी कितें विचारल्लें काय बऱ्या भाशेन किदें सांगपाक जाय